दावनि आङो दाव फिसियो दाव फिसिनायनि उनाव दावा दाव बिमा माथाम माब्रै फिसिनायनि गेजेराव आं दाव बिमाया दावदै होयोब्ला आं दावदैखौ बाजाराव लांनानै फानहैयो आरो बाजाराव लांनानै फानहैनानै बिदिनो थाइसे थाइनै रां मोननायखौ आङो एखनब्ला थाव गुबै एखनब्ला संख्रि एखनब्ला बानलु बिजोंनो एकस'थाखा बा फनसास थाखा बेबादि मोनोब्ला आं बिबादि लानानै फैफिनाय जायो आरो आरो दावखौ आदार होनांगौ जायोना बे दावनि थाखायबो मायरं बायना लाबोनांगौ दावनो सारनो दाव फिसिनायाव दावनो फुङाव खेबसे सारनानै होनांगौ आरो सानसुआव खेबसे सारनानै होनांगौ इंखुर बा माइरं आरो दावा गग्रा थानायसै बेलासि समाव आरो खेबसे सारनानै होनांगौ खेबथाम सारनानै होनांगौ दावनो बे दावनो आदार होनायावबो बायनायावबो एसे बे गावसोरनि दावदै फाननायनि फैसाखौनो माइरं सेरसे बा सेरनै बायनानै लाबोनांगौ जायो सानसेयाव दाव बिमा माथामनि दैथाम हांसो बिमा माथामनि दैथाम बे सयथा माबाखौ जमायनानै आङो सबथायाव फानहैनाय जायो आरो बे सबथायाव फानहैनाय रांजोंनो आं बेबादि खरसा लाबोफिनांगौ जायो नखरनि संसार माबानायाव आरो दावखौल' फिसिनायाथ' दावजोंल' जाया आरो अमाबो फिसिनाय जायो बे अमाखौबो अमा लानायावबो अमा बिमा खालामोब्ला गुन्दै बायनांगौ जायो फिसा माबानोब्ला फेदेरनोब्ला एसे बायदिसिना संनानैबो होनांगौ जायो बे माइरंखौनो बायनानै बे गुन्दैजों लगायनानै होनांगौ जायो आरो बे माबाबा बि फिसाफ्रा आदार जासावनानै फाननाय फैसाजों आङो एखनब्ला गसला बायनानै गानो आरो एखनब्ला दखना बायनानै गानो बेबादि सोलिदों आरो आं

अमा फिसिनायावबो अनेख माबानि खस्थ' थायो बेखौ आङो माबानानै मा होनो आलादा आलादा जायगायाव सोलाय सोलाय खानांगौ जायो जायगायाबो बेरामफोर जायोब्ला मुलि बायनानै होनांगौ जायो आरो उनाव माबानांगौ जायो आरो अमा देरोब्ला माबायोब्ला फाननानै आं बे रांजों फिसाफोरनो लेखा फरायनाय लेखा बायनानै होयो खाथा बायनानै होयो खलम बायनानै होयो बेबादि माबा सोलिदों आरो आं आरौ मोसौ फिसिनाय समावबो आं मोसौ लादोंमोन बे मोसौ लानाय समावबो आं मोसौ बिमा मानै फिसिनायाव आं मोसौ फिसा जायोब्ला गायखेर मोनोब्ला आं गायखेर फान्दों गाइखेर फाननानै फिसाफोरनो बिदिनो सोरनोबा गस्ला सबथायाव बिदिनो दुइस' थिनस' थाखा जायोब्ला गायखेर फाननानै आं बेखौ फिसाफोरनो गस्ला लेखा बिदिनो दख'ना हिनजावसा फिसाफोरनो दख'ना बायनानै होनाय जादों आरो माबानानै मोसौखौ जेब्ला माबायो होनबा मासेयाव मानै एरोबा खानांगौ जायो फुङाव खारननांगौ जायो आरो खानानै आरो सानसुआव सान्दुं गोसाबा सान्दुंनिफ्राय साइख्लुमाव दोनहैनांगौ जायो साइख्लुमाव दोनहैनाय लोगो लोगो दै लाबोनानै होफैनांगौ जायो दै दौनांगौ जायो आरो उनाव गांसोआव खारनफिननांगौ जायो आरो गांसो खारनानै आर मोनाबा आरो न'आव गलियाव खानानै दोनहै फिननांगौ जायो बेबादिनो सोलिदों आङो दा बिखौ मावनानै दिनैसिम सोलिगासिनो दं मोसौ खानायनि माबायाव आरो माबा